جی ہاں عام طور پر اسکولوں میں دوڑ کی سعادتیں منظم طور پر شامل ہوتی ہیں اور یہ بچوں کی صحت مند رہنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں دوڑنے کے کئی فائدے ہیں جن میں شامل ہیں جسمانی صحت دوڑنا بچوں کی جسمانی صحت کے لیے بہترین ورزش ہے یہ ایک یہ ایک قوت اور اسکاحک کو بڑھاتا ہے ان کے ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور قلب کی صحت کو بہتر بناتا ہے مینٹل فائدے دوڑنے سے دماغ کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے ذہنی شکوہ کم ہوتا ہے اور بچے توانائی اور حوصلہ بڑھاتے ہیں اجتماعی تعلقات دوڑ کے طریقے سے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماعی تعلقات بھی بہتر بناتے ہیں مادیت وقت اور مہارتیں دوڑنے سے بچے وقت کے انتظام کے ساتھ ساتھ مہارتیں بھی سیکھتے ہیں جیسے کہ استحکامات اور محکمہ بندی دلچسپی دوڑ کے ذریعے بچے نئے دوست بناتے ہیں اور نئی مقالبوں کا سامنا کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے اسکولوں میں دوڑ کو انتظامات کے تحت منظم کیا جاتا ہے جیسے کہ صبح کے وقت فزیکل ایکٹیویٹی کے دوران انٹر ہاؤس جے جیم چیمپئن شپ یا مختلف ورزش میلے ان طریقوں سے بچوں کو فعال دینے اور صحتمند رہنے کا آغاز بھی ملتا ہے